وعلیکم السلام جی آپ کون تو اچھا آپ سبانہ بات کر رہے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو نہیں پہچان پائی ہوں جی میں صبیحہ ہوں آپ کہاں تو آپ ہمیں پہچانتے آپ کہاں سے مطلب کہ کہاں پڑھائی کرتے ہیں آپ میں بھی وہیں پڑھتی ہوں آپ آپ کا کون سا سبجیکٹ میرا بھی تو وہی میں ہیں ہاں اور آپ کا پڑھائی کیسے چل رہا ہے آپ بتائیے میں آرٹس ڈپارٹمنٹ میں ہوں آپ کی میرا بھی بہت اچھا پڑھائی چل رہا ہے اور آپ بتائیے آپ کو وہاں بہت ابھی آپ وہیں ہے نا ریگولر کلاس کرتے ہیں میرا بھی ہے آپ کو مزہ آتا ہے نا پڑھنے میں مطلب سمجھ میں آتی ہے نا وہاں کی پڑھائی میرا بھی بہت ہی اچھا چل رہا ہے میرا تو بچپن سے ہی سپنا تھا کہ میں وہاں پڑھوں ہاں بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے پڑھنے میں دیکھیے ہم دونوں ایک ہی ایک ہی کالج میں رہ کے بھی نہیں ملاقات ہو پائی نہیں مل پائے ہاں ان ساء اللہ ضرور اب ملاقات کریں گے آپ سے ملیں گے جی میں کیا جی بہت ہی اچھے ہیں آپ کے سب ٹیچر سب کیسے ہیں جی میرے بھی ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھے ٹیچرس سب ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے پڑھنے میں جی جی آدی ہے بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے پڑھنے میں اور بتائیے آپ بتائیے نا جی ان شاء اللہ السلام علیکم